हमारे क्षेत्र में लोग आमतौर पर हिंदी की खड़ी भाषा का प्रयोग करते हैं हमारे यहाँ बोल चाल की आम भाषा भी हिंदी की खड़ी भाषा ही है यह बहुत ही सरल होता है तो लोग बहुत ज़्यादा इसमें झिझकते नहीं हैं हिंदी की खड़ी भाषा का प्रयोग बहुत ही ज़्यादा सार्वजनिक स्तर पर प्रयोग होता है तो लोगों को समझ में भी आती है और यह समझने में भी सबको आसानी होती है तो इसे ज़्यादातर लोग खड़ी भाषा को ही हिंदी की खड़ी भाषा को ही प्रेफ़र करते हैं हमारे यहाँ पर